सिप्ला कंपनीन लागला फोन हांव निकीत उलयतां निकीत गावडे हांवेन तुमचे कंपनीन सीएचो पोस्ट खाली आसा म्हूण म्हाका म्हाजे एका मित्रा कडल्यान कळिल्लें त्या खातीर ते पोस्टा अप्लाय करपा खातीर कितें करचें पडटलें कांय म्हणून हांवेन मास्टर्स डिग्री केल्ली आसा एनालिटीकल कॅमेस्ट्रीन वर्क एक्सपिरीयन्स म्हणजे हांवेन एका म्हयन्याची इंटर्नशीप केल्ली आमचें कॉलेजीचें फस्ट यियर सोंपून ग्लॅनमार्क कंपनीन इंस्ट्रुमँट्स म्हणजे मॅडम हांवें एक एक्स्पिएलसी यूज केल्लो आसा जीसी यूज केल्लो आसा स्पॅक्टोफोटोमिटर यूज केल्लो आसा तशेंतच जे बेजीक चडशे इंस्ट्रुमँट्स आसात ते हांवें सगले यूज केल्ले आसात मॅम

मॅडम हांव फोंडा तालुक्यान रावता फोंडा म्हळ्ळ्यार उजगांव एरियेन रावता हांव मॅ मॅडम कंपनीचे कितें एक येवपाक वचपाक बस बीन आसा

हय मॅडम तशें म्हाका चलतलें कारण म्हाजे कडेन टू विलर आसा आनी हांव तसो टू विलरीन ट्रॅवलूय करतां सो म्हाका तशें पॉसिबल जातलें मॅडम बरें मॅडम देव बरें